हलो जी नमस्ते मैम मैं मीना सिंह बात कर रही हूँ जी मेरी बेटी आपके स्कूल में नाइंथ ए में पढ़ती है जी मुझे उसकी छुट्टी के लिए मुझे आप से स्वीकृति प्राप्त करनी थी क्या है कि वो अभी घर की तरफ़ से पेरेंट्स की तरफ़ से कोई पिकनिक में जा रही है तो उसको एक हफ़्ते की छुट्टी चाहिए वो देखिए हमारे घर में क्या बहुत हमारे घर में क्या बहुत कम ही प्रोग्राम बन पाते हैं और फ़श्ट टाइम हम सब लोग तैयार हुए हैं एक साथ जाने के लिए तो इस वजह से मुझे अपनी लड़की की अर्जेंट में छुट्टी चाहिए थी एक हफ़्ते के बाद

जी तो मैं उनका ना जो सिलेबस रहेगा ना उसके हिसाब से इनकी कॉपी किताब ले कर जाऊँगी तो वहीं पर वह तैयारी करती रहेगी साथ में तो ये कब तक चलेंगे उनके टैश्ट एक सप्ताह के बाद तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब मेरे घर में फिर उनके भी बच्चे होंगे तो उनका भी टेस्ट शुरू हो जाएगा फिर वो नहीं जा पाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा दिक्कत जाएगी ना अब मैं सोच रही थी सब लोग रेडी हुए तो यार मेरी तरफ़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी घर में बात करनी पड़ेगी ठीक है मैं आपको एप्लीकेशन लिख कर देता हूँ इस विषय में कब आना है वै